हैलो हँ बोलू न जी कहु न अहाँ हँ हँ जी जानै छियै जी बोलू न हँ जी जी हँ ओ जी हम अहाँके बताए दै छियै की सीता मैया जे है न जे मतलब राजा जनक जी के पुत्री छथिन ठीक है हँ तऽ ओहे ओकर पुत्री छथि मतलब छथिन तऽ मतलब की राजा जनक जी के कोनो सन्तान न रहलै तऽ जैसेकी एकदम भूख हड़ताल हो गेल रहलै की वहाँके खाना पीना के बहुते दिक्कत भए गेल रहलै त ओ है न जे मतलब राजा जनक जी के जे मतलब मुनि सब रहलै ओ सब बताबल गेलै की हँ एगो अथि करू यज्ञ करू तऽ ओहे यज्ञ करलै न त ओहे जे अथि मतलब हल चलाबै गेलैय त वहाँ से त मतलब की जनकपुर सँ हल चलाबै के जे मतलब शुरू करलै तऽ मतलब सीतामढ़ी मे अपना के पुनौरा गाम है न त ओहेँ पर जे मतलब सीता मैया के जे मतलब जनम होलै जे मैया सीता मटका मे सँ निकललै मैया सीता के तऽ वहाँ से उठैले तऽ एकदम बहुते मतलब बारिश भए गेल छै तऽ वहाँ बारिश भए गेलै तऽ अपना के जानकी स्थान है न जानकी मन्दिर त ओहेँ पर जे मतलब की मरबा बनाए करके वहाँ पर सीता मैया के रखल गेलै य तऽ ओहेँ पर जे कहै छै जे मतलब सीता मैया के जहाँ पर रखल गेलै ओकर नाम है मतलब की मतलब की मतलब कुण्ड नाम रखल गेलै कुण्ड रा मे त वही छै जे मैया सीता के जनम होलै अपना सीतमढ़ी धाम मे तऽ वही से मतलब मैया सीता एकदम फेमस हो गेलै यहाँपे जानकी मन्दिर बनलै जे जायब ने पुनौरा मन्दिर जहाँपे पुनौरा मन्दिर है यहाँ से मतलब दू किलो मतलब मीटर दूर है जे मतलब सीता मैया के जहाँ अथि होलै जन्म स्थली होलै तऽ ओहेँ पर मैया जे सीता मैया के जनम होलै तऽ ओहेँ पर ओकर सब प्रतिमा सब रखाएल गेल है आ ओकरे द्वारा ही यहाँपर जे जानकी मन्दिर है ओकरे द्वारा ही यहाँ पर मतलब एकदम मैया के एकदम भव्य मन्दिर बनबा मतलब बनावल गेल है एकदम अच्छा प्रतिमा लगै छै देखै मे ठीक है हूँ कहाँ यहाँ पर आब तऽ घूम ऊम लेम त अहाँके बहुते अच्छा लागत यहाँ पर घूम लेम पुनौरा धाम घूम लेम मतलब अपन जानकी मन्दिर घूम लेम मतलब मैया के दर्शन कर हँ हूँ हँ तऽ ऊहे कहानी है सीता मैया के सीता मैया के यहाँपे हँ ठीक है तऽ